जय झूलेलाल कविता शिवदासनी लैपटॉप घुरायो हुओ तव्हांजे लैपटॉप जे स्क्रीन बिल्कुलु बेकारु आहे उन में स्कैचिस था अचनि हुन में असां मूवी क्लीयर नथा ॾिसी सघूं ऐं तव्हांजी सिंधी मूवी बिल्कुलु नथी अचे न सिंधी गाना त अचनि हिन करे मूंखे लैपटॉप तव्हांजो बिल्कुलु न वणियो आहे अगरि तव्हां बदिले था सघो त मुंहिंजो लैपटॉप खे बदिले ॾियो ऐं क्लीअर स्क्रीन वारो मुखे लैपटॉप खपे